ہلو فروزن کلفی والے سے کوئی بات کر رہے ہیں ایکچولی مجھ کو نہ لگ رہی تھی یہ فروزن کلفی آپ کا سنا تھا آپ کی دوکان آپ کی شاپ بہت بہترین وہاں کا ٹیسٹ تو سوچ رہا تھا آپ کے ہاں ہاں آپ کا نام سنا میں بیک گراؤنڈ آپ کا بہت بہترین ہے مطلب کوشش کر رہا تھا ٹرائی کر رہا تھا کرنا تھا تو بھیج دیں گے پانچ کلفی میں آپ کو آڈر میسج کرتا ہوں ہاں برابر ہاں ہاں تو کون کون سی ہے آپ کے پاس

ہاں ہاں ہاں اچھا اچھا تو فروزن بھی رہتے ہیں اچھا اچھا اچھا تو وہ دو بھیج دیں گے فروزن بیکٹ اور وہ پستہ ہے پستہ پانچ بھیج سکتے ہو آپ آپ اس سے پہلے اس سے پہلے آپ نے بھیجے تھے آپ کے وہ وہ ڈیلیوری بوائے سے لاسٹ ٹائم لیٹ لیٹ لایا تھا وہ وہ پگھل جاتی ہے پھر وہ ہاں ہاں کم وہ زیادہ زیادہ آئس نہیں ہوتی اس میں پھر مزہ نہیں آتا وہ لیکن آپ کے آپ کے شاپ کی جب کھائے نا اپن وہ ٹھنڈی اچھی لگتی ٹیسٹ لگتی ہے جب جیسی تازی جلدی وہ مل جائے نا بیکپ پک اپ جلدی کر دے نا ڈیلیوری بروائے بس ہاں اس کا خیال رکھیں آپ بس باقی آپ کے وہاں تو سب تو بہترین ہی ہی ہوتا ہے نا شکریہ نا بھائی